اُردو زبان کی اگر بات کی جائے تو اُردو زبان بہت ہی شیریں اور میٹھی زبان ہے جس کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے کہ میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے جب کوئی بچہ اُردو بولتا ہے تو بات کریں میرے سفر کی کیسے میں نے اُردو سیکھی تو اول اول وہ دِن میں کبھی بھول نہیں سکتا جب میرے والد صاحب نے میرا داخلہ مدرسے میں کرایا جہاں میرے اُستاد نے مجھے اُنگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور میں نے وہاں سے شروعات کی ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح خ وغیرہ پڑھتے پڑھتے پھر میں دو شبد والے الفاظوں پر آیا تین شبد والے الفاظوں پر آیا چار شبد والے اِسی طریقے سے دھیرے دھیرے میں گروتھ کرتا رہا اور میں پڑھتا رہا جب میں پڑھ لکھ گیا اور بہت اونچے درجے تک پہنچا تب میں نے اپنی اُردو کو اور مزید اچھی بنانے کے لیے میں نے اُردو کی خطابت اور اُردو کے جو شعر تھے جو ادب تھے اُن کو بھی پڑھنا شروع کیا جب وہ سب میں نے پڑھا تب میری اُردو مزید مضبوط ہوتی گئی اور میں نے اُردو میں اپنا مقام حاصل کیا الحمد اللہ اب میں ایک اچھی اُردو بول سکتا ہوں